دہلی میں تعلیم کے شعبے میں کام کرنے کے مواقع اور چیلنجیز کو مختلف زاویوں اور طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے مثلاً تعلیمی ادارے دہلی میں اعلیٰ تعلیم کے ادارے جیسے دہلی یونیورسٹی جواہر لال نہرو یونیورسٹی اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یعنی آئی آئی ٹی ہیں جو تعلیم کے میدان میں تحقیق اور تدریس کے وسیع مواقع فراہم کرتے ہیں سرکاری منصوبے دہلی حکومت نے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے مختلف منصوبے شروع کیے ہیں جیسے ہیپی اسکول اور مشن بنورو ان منصوبوں میں کام کرنے کے بہت سے مواقع موجود ہیں نجی تعلیمی ادارے کئی بین الاقوامی اور ملکی سطح کے نجی اسکول کالجیز اور یونیورسٹیز دہلی میں موجود ہیں جو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں چیلنجز میں سر فہرست وسائل کی کمی ہو سکتی ہے کچھ سرکاری اسکولوں میں وسائل کی کمی جیسے کہ بنیادی ڈھانچے اور تعلیمی مواد کی کمی ایک بڑا چیلنج ہے نمبر دو معیار میں تفاوت سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے درمیان تعلیمی معیار میں تفاوت موجود ہے جو تعلیمی نظام کے بہتر بنانے میں رکاوٹ بنتا ہے نمبر تین اساتذہ کی تربیت اساتذہ کی تربیت اور ان کی پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع کی کمی ایک اہم چیلنج ہے اساتذہ کو جدید تدریسی طریقوں سے ہم آہنگ کرنا ضروری ہے نمبر چار بڑھتی ہوئی آبادی دہلی کی بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ تعلیمی اداروں پر دباؤ بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے تعلیمی معیار پر بھی اثر پڑتا ہے نمبر پانچ امتحانی نظام موجودہ امتحانی نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے کیوںکہ یہ اکثر طلبا پر غیر ضروری دباؤ ڈالتا ہے اور ان کی جامع تعلیم میں رکاوٹ بنتا ہے نتیجہ یہ کہ دہلی میں تعلیم کے شعبے میں مواقع اور چیلنجیز دونوں موجود ہیں جہاں ایک طرف تعلیمی معیار کو بہتر بنانے اور نئی تعلیمی منصوبے شروع کرنے کے مواقع موجود ہیں وہیں دوسری طرف وسائل کی کمی معیار میں تفاوت اور اساتذہ کی تربیت جیسے چیلنجیز بھی درپیش ہیں بہتر منصوبہ بندی اور حکومت اور نجی اداروں کے تعاون سے ان چیلنجیز پر قابو پایا جا سکتا ہے